ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں دراصل کچھ دن پہلے میں آپ کا امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو وہاں مجھے ایک موبائل فون دکھائی دیا جو دیکھنے میں کافی اچھا تھا اور میں نے اس کو آڈر کردیا کیونکہ قیمت بھی اچھی تھی اور وہ موبائل فون پندرہ ہزار روپیے کا تھا اس موبائل فون کے لیے میں فائیو اسٹار ریٹنگ دینا چاہتی ہوں یہ موبائل فون بہت اچھی پیکنگ میں آیا تھا اور اس کا کیمرہ بھی بہت اچھا ہے اور بہت اچھی ایچ ڈی پکچرس کلک کرتا ہے اس کا اسپیکر بہت اچھا ہے اس کا ٹچ سسٹم بہت اچھا ہے اس کا انٹرنل اسٹوریج کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے میں کافی اور ایپس انسٹال کر سکتی ہوں یہ بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور دو دن بعد ہی اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے میں اس موبائل فون سے بہت زیادہ خوش ہوں